हॅलो गॅस बुकींग सेंटर उलयतां हांव एन्थनी डायस उलयतां फाटल्या दिसांनी हांव एक गॅस सिलिंडर बूक केल्लो तो म्हाका आतां कॅन्सील करपा जाय हांवें गॅस सिलिंडराचो दुसरो पेर्याय पयलां आनी आताच्यान हांव इलेक्ट्रीक गॅस स्टोव उजार करतलो त्याखातीर म्हाका आतां सिलिंडर नाका हांवें जो गॅस बूक केल्लो तो आतां म्हाका बेगीनूच कॅन्सल कोरपा जाय म्हजो बुकींग नंबर एक दोन तीन चार पांच जावन आसा म्हजो गॅस बूक कॅन्सील करून म्हाका एस एम एसा वरवीं कोळेल्या जाता